آپ نے اپنے گھر میں تزئین و آرائش کی دوران غلطی سے وارنگ کی نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا اور آپ کو اسی ٹھی اسی ٹھیک کرنے کے لیے تکنیکی مدد کی ضرورت اپنے لینڈ لائن فراہم کنندہ ہے کرتا ہے کہ تکنیکی معاون ٹھیک سے رابطہ کریں اور صورت حال کی وضاحت کریں خراب ورائنگ کیز مدد مرمت اور اپنے لینڈ لائن سروس سے رابطہ بحال کرنے کے لیے سائٹ پر مدد کی درخواست کریں اور سروس سے رابطہ ہم نہیں کرتے